आं बावैसो मोनसे केमेरा बायदोंमोन बे केमेरानि क्वालिटिखौ आं बिरात मोजां मोनदों बे रियेल पिक्सार रियेल पिक्चार आनो क्लियारियै केमेरायाव ज' आं क्वालिटिखौ नै रियेल आव जेरै बेबायदि नुथाइया स' आं बे बेखौ मोजां मोन्दों आरो क्वालिटिखौ बेखायनो आं